हाणे त असांजे आसे पासे कोई लाइब्ररी यां पुस्तकालय कोन्हे जिते असां समाचार पत्र पढ़ी सघूं जॾहिं असां पढ़ंदा हुयासीं उन टाइम ते थींदो हुयो हाणे मोबाइल में इंटरनेट अचण खां पोइ ह हर शइ मोबाइल थियण खां पोइ लॻंदो आहे की कंहिं बि लाइब्ररी जी ज़रूरत यां पुस्त जी ज़रूरत समाज खे न रहिजी वई आहे हर शइ मोबाइल में आहे हर शइ माण्हूं गूगल सां ढूंढे थो त लाइब्ररी शब्द ई गायब थी वियो आहे